کووڈ نائنٹ نے میرے علاقے میں سفر اور سیاحت کو بہت زیادہ متاثر کیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے سیاحتی مقامات بند کر دیے گئے ہوٹل ریسٹورنٹ اور ٹریول ایجنسیاں عارضی طور پہ بند ہو گئیں جس سے بہت سے لوگوں کا روزگار بھی متاثر ہوا لوگ سفر کرنے سے گھبراتے تھے اور احتیاطی تدابیر کی وجہ سے بھی آمد و رفت محدود ہو گئی ہو گئی تھی اب حالات کچھ بہتر ہیں لیکن اس وبا نے طرزِ زندگی اور سفر کے طریقے کو کافی بدل دیا